ابھی پچھلے ہفتے سے ہمارے یہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی تو مجھے ضرورت پڑی ایک جیکیٹ کی میں بہت دنوں سے سوچ بھی رہا تھا کہ ٹھنڈ میں ایک جیکیٹ خریدنی ہے تو میں نے فلپ کارٹ سے ایک جیکیٹ کا آڈر کیا جوکہ بہت ہی عمدہ اور لاجواب تھی میں تو اس کے ریویو کو دیکھ کر ہی بہت خوش ہو گیا کہ اتنی اچھی جیکیٹ مجھے کیسے مل گئی وہ جیکیٹ بہت ہی عمدہ اور لاجواب ہے جب میں اسے پہنتا ہوں تو مجھے کہیں پر بھی جاڑا نہیں لگتا

اس جیکیٹ کی سلائی بھی بہت عمدہ ہے میں اس جیکیٹ کو خرید کر کے بہت خوش ہوں اور بہت مطمئن ہوں کہ اتنی سستی اور اتنی عمدہ جیکیٹ مجھے مل گئی